म्हजीं आजो आजी आसलीं तीं शेत रोयतालीं आनी आमचे घरा भायर जें आंगण आसलें तेंवूय खूब व्हड आसलें थंय बी आमचे आंगणान खुबशीं फळांचीं झाडां आसलीं आनी खुबशीं फु फुलांचीं झाडां आमच्या आंगणांत आसलीं तर ल्हानपणा सावनूच हांवें झाडां वांगडा वेळ सारला आनीक म्हज्या आंगणान बीन खूब तरेचीं झाडां फुलांचीं झाडां वखदीं झाडां पळोवन म्हाका खूब आनंद मेळटालो हाका लागून म्हाकाय बी हो बागकामाचो एक खुबसो एक आवडशी बागकामांत खुबशी आवड मेळटा म्हुणून हो एक छंदसो म्हजो हांवें घेतलो आनी हका लागून हांव हांव आतां खुबशीं झाडां म्हाका रोवपाक आवडटा तांकां पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता हका लागून म्हाका एक बागकाम हो एक म्हजो एक छंद असो म्हणपाक हांव शकता